जियां अस गल्ल करदेआं आं आर्ट बगैरा दी ते आर्ट पैह्लें ते ऐनी ही पैह्लें मतलव मिगी पता गै नेंई हा आर्ट केह् होंदा ऐ कल्रचर केह् होंदा कुश बी पता नेंई हा ते इयां आस्तै आस्ताबड्डे होंदे जाओ ते सब पता लगदा गै जंदा ऐ स्कूल जाना स्कूल आह्लें बी इयां ड्राईंग बगैरा करानी ते भेजी ओड़ना ते ड्राईंग बगैरा करो पढ़ो उत्थें आर्ट दसदे गै नी हे केह् कल्चर होंदा ऐ केह् आर्ट होंदा ऐ एह् कक्ख नी दसदे हे फिर नां में जियां बड्डी होंदी गेई क्लास फस्ट च पैह्ली दूसरी तीसरी जेह्ड़ी बी क्लास बिच्च आंदी गेई ते में करदी गेई महां चल जन्नें आं अग्गैं दिक्खनें आं पढ़दे जाना ड्राईंग करनीं ऐ सर नै साह्नू ड्राईंग शीटां देनियां उप्पर फोटो बनी दी होंदी ही ओह्दे बिच कल्लर देनां ते कल्ल भरियै बापस देई ओड़नीं सीट जिसलै में उनेंगी शीट बापस देई ओड़नीं ते घर आई जाना साह्नू कोई मतलव गै नी होंदा हा केह् करा नें आं केह् नेंईं ते फिर नां इक दो बारी मिगी लग्गेआ कि में आपूं बी ड्राईंग करां घर ते में ना घर जदूं जदूं कीती करनीं मीं कल्ल लेई देओ उत्थां दा ड्राईंग लेई देओ मिगी डैड़ी ने ड्राईंग उत्थां दा लेई दित्तियां कल्लर बगैरा लेई देनें लेईयै देनें मिगी ना घर बैठियै ते इयां गै कल्लरै कन्नै गै लकीरां मारियै ते कदैं कुश पेज़ खराब करी ओड़नां ते पेज़ खराब खरूब करियै ते में शड्डी ओड़नां ते ते ड्राईंग मेरे कोला दा अनी होनी ऐ में इयां करदे रौह्नां करदे रौंह्नां फिर मीं इक बार नां में आक्खेआ चल इक घर बनानें आं घर बनाने पैह्लें दो लैनां तिन्न पाईये घर जेहा पानां अग्गैं बूह्टा जेहा बनाना ड्राईंग बनी गेई ते केंई बारी साढ़े स्कूल दा कंपिटिशन होनां ते में उत्थें इब्भी बनाई औनां ते मैम नै स्टार्ट स्टूर देई ओड़नां ते में खुश होईजाना में इन्नी शैल ड्राईंग कीती ओह् करी आई आं ते हां हून जियां मतलव जियां बड्डे होए ते पता लग्गेआ हां आर्ट बी कुश होंदा ऐ इयां पढ़ेआ बुक्क च पढ़ेआ जिसलै अठमीं नौमीं त पुज्जे पढ़ेआ दिक्खनां केंई बारी गड्डी बिच्च आनां मम्मी डैड़ी कन्नै आनां बाह्र दिवारें पर कंदे पर कुश कुश बनेंदा होंना ते सोचनां एह् कियां कुन बनाया होग हैनी ते में सोचदे रौह्नां ते दिक्खी दिक्खी खुश होनां एह् कुन्नें बनाई होग किन्नी शैल बनाई दी ऐ फिर न में इयां कीता इक बार ना मम्मी गी पुच्छेआ एह् कियां बनांदे मम्मी आखन लगी एह् बनानें लेई बी तेरे आंह्गरे दे ञ्यानें लग्गे दे होंदे ऐ ओह् बनांदे नै में आक्खेआ मम्मी पर इयां करियै ना साढ़ै कोला ड्राईंग बननी होंदी ऐ कन्नैं में ना इयां घर ड्राईंग करी ओड़ी में ड्राईंग करदे रौह्नां करदे रौह्नां ते जो मन करनां ओह् बनाना जो मन करनां ओह् बनाना ड्राईंग बगैरा करनीं इक ना इकदिन फिर सोचेआ चल करनियां आं कुश ड्राईंग करनें दी कोशिश करनीं आं जिसलै में ड्राईंग कीती ते मतलव जियां घर घुर बनाई लेआ कुश बी बनाई लेआ ते ओह् बनाई ओड़नां आर्ट करनां आर्ट करनां जां आर्ट गी दवारे पर दिक्खनां हां उनैं एह् पिक्चर बनाए दे नै कोई बी फोटो दस्सी ओड़नीं एह् चीज़ बनानी ऐ दिवार उप्पर बनाई ओड़दे दिखों हा आर्ट कुत्थें कुत्थें ओएह् नी ऐ कि दिवार पर करनी ऐं हून अस कालेज़ दा कैंटीन च जंदे नी उत्थें दिवारैं पर इयां फोटो बनाए दे होंदा माउंटेन डयू ते बोतलें दे फोटो कै कैं दे में सोचनी एह् कियां बनांदे होंगन किन्नी मैह्नत लगदी होग पर नेंई इयां ओह् बी नेंई होंदा मेरा मतलव बड़ा इंट्रस्ट ऐ कि में बी आर्ट करां अज्ज तक कीता नी ड्राईंग बड़ी बारी कीती ऐ ड्राईंग च बड़े बारी कंपिटीशन कीता ऐ पर आर्ट बिच्च अनी हून मेरा मन करदा में बी इक बारी आर्ट करां कियां करनां ऐ हत्थ पेंट बगैरा लेईयै पेंट लैंदे नै ओह्दै बिच्च रंग रुंग जेह्ड़ा रंग चाही दा ऐ ओह् रंग बनांदे नै और पैह्लैं पैसिल कन्नै ड्रा करदे फिर ड्रा करियै उप्परैं रंग फेरदे नै

ओह्दै पर इन्नियां स्हेई स्हेई उनैं बनाई दियां डाईग्रमां फोटो बनाए दे इन्ने सोह्नें सोह्नें लिखे दे इन्ना कुश अऊं दिक्खनीं किन्ना सोह्नां बनाए दा एह् बी कुसै साढ़े आंह्गरा गै बनाए दा होंदा होनां ते में इक बार न चल में गेई ना में मैडम गी पुच्छेआ एह कुन्न बनाया मैड़म आखदी आई दी ही कोई ते ओह् आईयै बनाई गेदी ऐ महां कियां बनाई ते कियां आईया बनाना महां एह् कियां आईया बनाना मैड़म आखदी इंदा इंट्रस्ट होंदा इस च ते मेरा ना बैसा इन्ना इंट्रस्ट नी ऐ एह्दे बिच्च इन्ना इंट्रस्ट जियां हून में बिश्नाह् रौंह्नीं आं मेरी तसील बिशनाह् ऐ ते स्टेट मेरी इयै जम्मू ऐ ते हून जम्मू च दिक्खोआं इन्नियां जगां जम्मू च हून जियां जम्मू आह्ला रोड़ ऐ जिवल आह्ला रोड़ ऐ इद्दर साई डें पर दिवारें पर इन्ने फोटो बनाए दे इन्ना कुश बनाए दा जी ऐम सी हस्पिटल चली जाओ उत्थें दिक्खेआ इन्नी ड्राईंगा कीती दियां इन्ना कुश कीते दा ओह् अपनें अनपें जिनें हून कुदैं कुदै बनाए दा जित्तें मन्गरैं च दिक्खो किन्ना कुश बनाए दा ए आर्ट कल्चर ते परानें मन्दरें च इन्ना कुश कीते दा होंदा सजाए लजुए दे होंदे मन्दर फिर अगर जेह्ड़े जियां कालेज़ कालेज़ आह्ले बी कुश करदे नै हां जी अज्ज कल आर्ट ऐंड़ कल्चर दा करो हां आर्ट ऐंड़ कल्चर च पर्फाम करो हां उत्थें करनां पौंदा ऐ पर सारे करदे नै पर मेरा बी हून मन करदे में करां पैह्लें मेरे कुश नी हा एह्दे च में करां में नेंई करां में आखदी ही कि नेंई कैली करनां के नेंई हून में आखनी जिन्नी जरूरी साढ़े लेई पढ़ाई ऐ ना इन्नी जरूरी एह् बी ऐ असैं एह् बी चीज़ इन्नी जरूरी अस करचै में करां मेरे कोला नेईं सेही में करां जियां मर्जी करां मिगी इक बारी मौका मिले एह् करनें दा में बी करां में बी दिक्खां भला एह् कियां करदे नै मिगी मौका मिले में अग्गैं कुतै पर्फार्म मिगी मौका मिलै मेरे घर आह्ले बा आखदे नै जो मन करदा हून तूं कर मेरे घर आह्ले मिगा नी रोकदे हैन बल कुश आखदे कुश कर जो मन करदा ऐ तूं कर तेरी अपनी लाईफ ऐ जो तुगी स्हेई लगदा ऐ तूं करी सकदी ऐं में आखनीं आं नेंई मेरा टाईम बेस्ट होई जानां ऐ में केंई बारी में डरनी आं हां हून में एह् कम्म करन लगी आं अगर एह् नेंई सैल होया ते फिर अगर इत्थें गल्त होया ते मेरी बेजती होई जानी ऐ पर नेंईं बेज्जती आह्ली क्हानीं नेंई ऐं आस्ता आस्ता होंदे होंदे पैह्लैं अस कोशिश करगे कोशिश करगे इक बारी गल्त होग दो बारी गल्त होग तिन्न बारी गल्त होग जादा शा जादा फिर कुदे बच्चे ठीक ते होग ना आस्ता आस्ता साह्नू पता लग्गी जाहग कुत्थें गल्ती अज्ज ओह्कड़ी गल्ती ठीक करगे ते फिर पता लगग कि उत्थें गल्ती होई ऐ अस ओह्कड़ी गल्ती बी ठीक करियै फिर करगे हून अस आखगे के अस पैह्लें गै हिम्मत हारी जाह्गे ओह् छोड़ी ना होंदा ऐ ड्राईंग च कुश नी करी पाना असैं नां आर्ट च नां कल्चर च असैं कक्ख नी करी पानां असैं किसे चाज़ दा पता गै नी लग्गनां ऐ जे तुसैं अपूं अग्गैं बधना ते अग्गैं जाईयै करी सकनें आं पर अगर अस चाह्गे ते के नेंई अगर अस आखनें आं नेंई इत्थें गल्त होआ दा ऐ में डरी जाना में कियां करनां ऐ जियां बाकी आह्ले करदे नै में बी चाह्नीं आं में बी करां ते मेरे इद्धर आह्ली साईड मतलव साढ़े अन्दर जिन्नें बी हैन नै जियां हस्पिटल होईये नै साढ़े पिंड पंचायत घर होईया स्कूल एह् सब नै इत्थें बी ते कीते दे होंदे नै में चाह्नीं आं में बी करां में बी इत्थें अग्गैं जावां ते होईया एह् मेरा